ہندوستانی ملازمت کا بازار حال ہی میں کچھ ایسا ہے جیسے آئی ٹی ہیلتھ کیئر ای کاامرس اور گرین انرجی میں تیزی سے نوکریاں بڑھ رہی ہیں اور اسکل ورکرس کی مانگ بڑھی ہے لیکن اسکل گیپ بھی ایک بڑا مدعا ہے کچھ مشکلات آ رہی ہیں جیسے اسکل کی کمی سب سے بڑی مشکلات ہے ڈگری تو ہیں پر ضروری کام کاجی کوشل نہیں ہیں آٹو موشن اور اے آئی پارمپرک نوکریاں کم ہو رہی ہیں گرامین شہری اسامانتا گاؤں میں روزگار کے اوسر کم ہیں پھر اکثر کچھ ایسے جیسے اسٹارٹیپس میں نوکریاں فری لانسنگ اور ریموٹ ورک سرکاری کوشل وکاس جیسے اسکل انڈیا ڈیجیٹل انڈیا کے تحت نئی بھومکائیں مطلب ڈگری سے زیادہ اسکل اور ڈیجیٹل گیان کی ضرورت ہے جو بدلے گا وہی ٹکے گا ڈیجیٹل اسکل انگلش اور نئی ٹیک ٹیکنالوجی سیکھو تبھی بازار میں ٹک پاؤ گے یہی حال ہے بس یہاں پر کچھ ہندوستانی ملازمت کے بازار میں